नै ओरैनो दं जिरायनानै

नोंलाय मा खालामदों ए सोरनि इउटुब ए नोंबो बेनि इउटुबखौ नायो औ आं नायो बेनि देलायनाय गाननाय सिटाइल बेनि सब गासैखौबो मोजां मोनो आं ओमफ्राय नोंलाय

बेनि बेरायनाय मानाय लकेनसन भिडिय' बानायबाय थानाइ बेखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं बेनि भिडिय'खौ नायबाय थायो फल' खालामो माखासेखौ बेनि गाननाय जोमनाय जेन'बा देलायनायफोरखौ औ

गेमस्रिनिखौ नायो ओमफ्राइ आब' फुजिनिखौ नायो आरो बिबार बिबार दंना नानिनिखौ आब' फुजिनिखौ नायो नोंबो सोर सोरनिखौ नायो होनबावदों

औ औ बरिं मोनब्ला नायो आरोना बिसिनिखौ औ दे होमब्ला